महाराष्ट्रा जे ख़बरुनि जी मिडिआ में धरम रूहानिअ सां लाॻापो रखियल मुद्दे ते सुठे नमूने हंडाइणु थो अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते जेके घटनाऊं थियनि थियूं उहे बि सभु ॿुधाईंदा आहिनि इहे ख़बरूं माण्हुनि खे दुनियादारी बरोबरु निभाहिण लाइ सुजाॻु कंदा आहिनि